ہاں میں اپنی تصویریں شوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہوں کچھ پلیٹ فام ہیں شوشل میڈیا کے جو میں یوز کرتا ہوں انسٹاگرام فیس بک پر میں تصویریں اس لیے ڈالتا ہوں کیونکہ مجھے گھومنے کا شوق ہے اور میں کچھ ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہاں جانا چاہیے تو اس لیے میں اپنی تصویریں شوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہوں